बिहारके सामने अगर अभी देखल जाइ तऽ कइ तरहके भेदभाव समाजमे नजरि आबै छै जैहिसँ कि अगर कहल जाइ जातिगत भेदभाव तऽ तऽ ई यहाँपर बहुत तरहकेँ जाति आपसमे रहै छै मिलजुलिके कभी कभार उ सबके बीचमे मतभेद भए जाइ छै जकरा कारण कि भेदभावके समाजमे देखैके लिए नजरि आबै छै एकर एक मेन कारण होइ छै कि अमीरी गरीबी अमीरी गरीबी एक एहन मुद्दा छै जेकरामे कि अमीर लोकके एक अलग समुदाय होइ छै आओर गरीब लोकके एक समुदाय बनि जाइ छै जकरा कारण कि गरीब लोगके शोषण अमीर लोगो द्वारा कयल लागल जा रहल छै एकरा कारण जे भी छै समाजमे भेदभाव नजरि आबै छै जेकि सामाजिक मुद्दा बनि जाइ छै बादमे समाजमे असमनताके बहुत सारा कारण होइ छै जाहिसँ कि ओकरामे सँ एक कारण छै कि धर्मके लेकर धर्मके लए कऽ भी वही डिफरेन्स देखाइ पड़ै छै जैसे कि हिन्दू आओर मुस्लिम हिन्भीदू मुस्लिममे भी बहुत बार भेदभाव देखैके नजरि आबै छै जे कि सामाजिक मुद्दा भी बनि जाइ छै बिहारके संस्कृतिमे कइ तरहके मुद्दा छै जेकि सम्बन्धित छै एकरामे लड़ाइ झगड़ा आबै छै समाजमे आपसी मतभेद आबै छै भेदभाव आबै छै सामाजिक न्याय सामाजिक न्यायमे होइ छै कि अगर कोई जगहपर छै कोई उँचा पदके द्वारा ओकर लोगके काम जल्दी कर देल जाइ छै आओर ओकरो बाद कि जे ओकरासँ नीचा रहै छै ओकर कामके ओतना ध्यान नहि देल जाइ छै जकरा कारण कि भेदभाव देखैके नजरि आबैत छै यही सब कारण छै कि समाजमे आपसी मतभेद बहुत बार हो जाइ छै एकरा कारण भेदभाव बहुत जादा बढ़ैके कारण समाजमे आपसमे सहमति बिगड़ि जाइ छै जकरा कारण कि गरीबीके आओर सामाजिक मतभेदके आओर जातिगत भेदभावके सामना करै लए पड़ै छै